गल्ल कीती जा जे ग्राएं बिच्च जेह्ड़े आपसी जेह्ड़े आपसी द'ऊं घरें बिच्च जां गल्ल कीती जा ग्रांऽ बिच्च द'ऊं गुटें बिच्च जेह्ड़ी गल्ल कीती जा कोई झगड़ा झुगड़ा होई जंदा कोई मसला बनी जंदा ऐ जां कोई पंगा पुंगा होई जंदा ते उ'नें उ'नें दौनें फैमलियें बिच्च उ'नें दौनें गुट्टें बिच्च उ'नें दौनें घरें बिच्च जेह्ड़े घरें बिच्च जेह्ड़ा उं'दा पंगा शंगा होए दा कोई ते ओह् कि'यां खतम कीता जंदा ते सारें कोला पैह्लें जेह्ड़ा अगर कोई झगड़ा झुगड़ा होई जंदा कुसै दऊं फैमलियें बिच्च पैह्लें अपने बिच्चे बेहियै गल्ल खतम करने दी कोशश करदे जां कुसै अपनी बलाद्दर बिच्च जां कोई अपने अल्ले म्हल्ले द'ऊं चार माह्नू जेह्ड़े होंदे समझदार जेह्ड़े बजुर्ग माह्नू उ'नेंगी सद्दियै अपनी गल्ल बात सनांदे के इ'यां इ'यां गल्ल ऐ कि एह् गल्ती ऐ एह् ओह्दी गल्ती ऐ ते ओह् द'ऊं चार माह्नू बेहियै जेह्ड़े होंदे स्याने माहनू ओह् बेहियै गल्ल गी खतम करने दी कोशश करदे ते खतम करने दी कोशश करदे कि केह्ड़ा बंदा गल्त ऐ केह्ड़ा ठीक ऐ ते जां फ्ही अगर कोई मसला बड़ा बड्डा बधी जंदा कोई पंगा बड़ा बड्डा बधी जंदा ते ओह् जेह्ड़ा अपना मसला लेइयै पैंचें कोल जंदे अपने वार्ड दा जेह्ड़ा पैंच होंदा ग्राएं बिच्च जेह्ड़ा होंदा ते ओह्दे कोल जंदे पैंच कोल ते अपनी गल्ल बात सनांदे कि इयां इयां साढ़ी गल्ल ऐ ते एह् एह् साढ़ा मतभेद ऐ जां जो बी गल्ल ऐ ते इसी खतम करो ते जियां बी होई सकदी इसी खतम करो पैंच बी अपने जेह्ड़े अल्ले म्हल्ले दो लोग होंदे ओह्दे बाद दे लोग होंदे जिनें अपनी अक्खीं दिक्खे अक्खीं दिक्खे दा होंदा ओह् जेह्ड़ा ओह् उं'दा ओह् पंगा जां झगड़ा जो बी होए दा होंदा उ'नेंगी सद्ददा अपने कोल ते जेह्ड़े अल्ले म्हल्ले दे द'ऊं चार बजुर्ग बंदे होंदे समझदार बंदे होंदे उ'नेंगी सद्ददा ते उंदे कन्नै बेहियै गल्ल गी गल्ल बात गी खतम करने दी कोशश करदा लेकिन अगर फ्ही बी उनें जेह्ड़े दो घर न जेह्ड़े जिंदा झगड़ा होए दा ओह् पंंचायत दी जेह्ड़ी पैंच दी जेह्ड़ी गल्ल ऐ ओह्दे कन्नै सैहमत नेईं हैन उनें जेह्ड़ा फैसला कीता ओह्दे कन्नै सैहमत नेईं हैन फ्ही जाइयै ओह् अपनी अपनी गल्ल बात जाइयै जंदे सरपैंचैं कोल सरपैंच जेह्ड़ा होंदा ग्राएं बिच्च जेह्ड़े पैंच होंदे मतलब पंज सत्त जेह्ड़े जेह्ड़ियां बी वार्डां बनियां ऐ जेह्ड़े

ते सरपैंच ऐ जेह्ड़ा पैह्लें पैंच गी पुच्छदा केह् गल्ल बात ऐ तूं अपने थमां केह् पता कीती केह् केह् इं'दा मसला ऐ केह् इं'दा झगड़ा ऐ कि किस गल्ला झगड़ा करा दे न एह् ते सरपैंच जिसलै उनेंगी पैंचें पूंचें गी पुच्छदा सारें पैंचें दा सुझाव लैंदा ते ग्रांऽ दे जेह्ड़े होर मैंबर होई गे जियां चौकीदार होई गेआ लम्बड़दार होई गेआ इ'नेंगी बी जेह्ड़ी उं'दा जेह्ड़ी बैठक बैठी दी होंदी ते ओह्दे बिच्च बाहलियै उं'दा बी उं'दा बी राए लैंदा कि तुस तुंदा केह् बचार ऐ तुं'दी केह् राए ऐ इस पंगे बिच्च लेइयै ते होर बी जेह्ड़े ग्रांऽ दे जेह्ड़े समझदार बंदे होंदे बजुर्ग बंदे होंदे उं'दा बी राए लैने दी कोशश करदा जां फ्ही जिनें ओह् झगड़ा अक्खीं अपनी अक्खीं दिक्खे दा होंदा उ'नेंगी बी ओह् बाहलियै उं'दी बी राए लैने दी कोशश करदा ते सभनें दा राए लेइयै ओह् अपना इक इक इक नचोड़ कड्ढदा गल्लै दा के ओह्दे थमां नचोड़ लेइयै ओह् अपना फैसला सनाई ओड़दा ते फ्ही जेह्ड़ा जेह्ड़ा बी फैसला जेह्ड़ा सरपैंच सनांदा ओह् पूरे ग्रांऽ गी जां जेह्दे जिनें घरें दा झगड़ा होए दा होंदा जिनें गुटें दा झगड़ा होए दा होंदा ओह् उ'नेंगी मकाने दी कोशश करदा कोशश गै करदा लेकिन मतलब कि जियां आक्खो ओह्दा फैसला मन्नना पौंदा की के ओह् उसी सरपैंच गी ग्राएं दे लोकें मिलियै बनाए दा होंदे ते लोकें दा एह् फर्ज बनदा कि जेह्ड़ा ओह् फैसला देऐ उसी मन्नना पौंदा अगर ओह् फिर बी एह् फैसला नेईं मन्नै ते उसी आखेआ जंदा इ'यां कोई मतलब पत्तरा साइन कराया जंदा कि तूं इस ग्रांऽ बिच्च नेईं रेही सकदा जां ग्रांऽ बिच्चा उसी कड्ढी दित्ता जंदा जेह्ड़ा बी सरपैंच दा फैसला नेईं सुनाया जंदा ऐसा किश असें बड़े ग्राएं बिच्च दिक्खे दा ऐ ते सुने दा ऐ हून में अपनी इक गल्ल तुसेंगी इक अपना मसला इयै जनेहा कोई झगड़ा जेह्ड़ा साढ़े ग्रांऽ च पैह्लें जेह् होएआ हा में उसी सनाने दी कोशश करगा द'ऊं घर हे इक लम्बड़दार दा लम्बड़दार दा गुआंढी हा राम लाल दे दूआ हा अपना हैंस राज उ'नें केह् हा कोई बाड़ियै दा झगड़ा हा ते लम्बड़दारै लम्बड़दारै दा गुआंढी जेह्ड़ा राम लाल ओह् आखदा एह् मेरी बाड़ी ऐ ते जेह्ड़ा दूआ हा हसं राज ओह् आखदा एह् मेरी बाड़ी ऐ इक दिन रातीं केह् होएआ राम लाल पेआ दे बाड़ियै दे जेह्ड़े बूह्टे लग्गे दे हे ते ओह् बड्ढी गेआ सारे बुह्टे बड्ढी ओड़े उन्नै ते दूए दिन जेल्लै हैंस राज उट्ठेआ उ'नें दिक्खेआ के ओह्दे बूह्टे सारे बड्ढी दा उत्थूं दा राम लाल आक्खै मेरे न ते हैंस राज आक्खै मेरे न ते सवेरे सवेरे खैमद पेया सवेरे सवेरे दिक्खेआ लोग कट्ठे होई गे सौ डेढ़ सौ बंदा किट्ठे होई दे ग्रांऽ दे ते होली होली होई गेआ बड्डै पैह्रै कन्नै लोग अफरा तफरी होई गेई ते भई अहें केह् होई गेआ केह् होई गेआ सारे लोग किट्ठे होई पैंच बी किट्ठा होएआ ते पैंचै बी अपनै थमां कोशश कीती के एह् मसला इत्थें गै खतम होई जा लेकिन नेईं होई सकेआ फ्ही उस्सै दिन दपैहरी बेल्लै दो बजे पंचैत बैठी ग्रांऽ बिच्च पंचायत घर होंदा इक कमेटी हाल होंदा बनाए दा जित्थें पंचायत बौंह्दी सरपैंच जां पैंच बौंह्दे उत्थें सारे लोग किट्ठे होए ते सरपैंचे गी उ'नें अपनी अपनी गल्ल सनाई के इ'यां इ'यां हून लोकें ते इ'यै आखेआ कि राम लाल पंदरें बीहें सालें दी बाड़ी बाह् दा लेकिन जेह्ड़ा हैंस राज ओह् आखदा कि मेरा पड़दादा खबरै दादा इसी बाड़ी दित्ती दी ही उसी ओह्दे नांऽ कीती दी ही ते ओह् खरै नौकरी करदा रेहा बाह्र केह् कुतै जाइयै खबरै केह् कम्म करदा रेहा बाह्र ते उन्नै नेईं बाही राही ते इत्थें राम लालै कब्जा करी लैत्ता लेकिन किश लोग हैंस राज कन्नै बी ऐ हे एहें ओह् ई किश फराडी लोग होने हे केह् पता केह् चक्कर हा ते ओखदे हे ओह्दी गै जमीन ऐ ओह्दी गै जमीन ऐ ते सरपैंचै बी ओह् जेह्ड़े पराने माहनू हे दऊं ग्रांऽ दऊं चार ग्रांऽ जेह्ड़े बजुर्ग बंदे हे जेह्ड़े उं'दी राए लैने दी कोशश कीती ते बजुर्गें बी इयै आखेआ कि एह् जमीन जेह्ड़ी ऐ राम लाल गै बांह्दा रांह्दा रेहा पैहलें बी जेह्ड़ा मतलब उसी गै बांह्दे रांह्दे दिक्खेआ राम लाल दा प्यो हा ओह् बी उऐ बांह्दा रेहा बाड़ी लेकिन एह् गल्ल कुदै सारें आखेआ जेह्ड़े बी बजुर्ग बंदे हे सारें इ'यै आखेआ कि हैंस राजै गी कि ओह्दा परदादा दादा दित्ते दा दिंदे कोई सबूत निं ऐ के कोई लिखियै पत्तरा कोई दित्ते दा ऐ जां कोई जां कुसै दऊं माहनुएं दे सामनै कोई जबान कीती दी ऐसी कोई गल्ल बात निं होई दी ते सरपैंचै बी होर जेह्ड़े पैंच पुंच हे उ'नेंगी बी पुच्छने दी कोशश कीती ते पैंचें बी राम लालै था थाह्र थोह्ड़ी अपनी गल्ल रक्खी के राम लाल गै बांह्दा रांह्दा रेहा इ'यै असें दिक्खेआ मैह्नत मूह्नत करदे रेहा उस बाड़िया ते हैंस राज इ'यां बी बाह्र रौंह्दा रेहा कम्म काजै दे चक्करे च बाहर रौंहदा रेहा असें बाड़ियां कुदै कम्म करदे निं दिक्खेआ नां कुसै कदें हाल बांहा्दा दिक्खेआ नां किश ते पैंचैं बी राम लालै दा गै साथ दित्ता कि असें कम्म करदा उत्थें दिक्खेआ माल बच्छा इ'यै चारदा रेहा घाह् पत्तर इ'यै बड्ढदा रेहा

ते उ'नें पूरी कोशश कीती लेकिन उसी ओह् नेईं थ्होई पाई ते उ'न्नै सरपैंच दे खलाफ बोलने दी कोशश कीती सरपैंच ने केह् कीता सारे पैंचें दी राए लेइयै उस बंदे गी अपने ग्रांऽ बिच्चा कड्ढने दा फैसला करी ओड़ेआ ते उन्नै सरपैंच गी सरपैंच सारे पैंचें दा फैसला करियै हैंस राज गी ग्रांऽ बिच्चा कड्ढी ओड़ेआ ते उसी फैसला कीता के ओह् उस ग्रांऽ बिच्च कदम नेईं रक्खी सकदा ते उस उस ग्रांऽ बिच्चा हैंस राज दा नांऽ कट्टी ओड़ेआ ओह् कदें बी उश ग्रांऽ बिच्च निं आई सकदा इसदे कन्नै जेह्ड़ी जमीन ही ओह् राम लाल दे नांऽ करी ओड़ी